मैं वायोगैस प्लांट जेह्ड़ा ऐ ओह् अपने पापा जी दे मामू दे घर दिक्खेआ हा जेह्ड़े के इत्थूं थोह्ड़ी जेही दूर रौंह्दे रामनगर रौंह्दे ओह् ते मैं दिक्खेआ उं'दे घर जदूं अ'ऊं गेदी ही इक बारी ते उत्थै उ'नें इक केह् करदे वायोगैस प्लांट च जेह्ड़े गोहा होंदा नी गोहा गवै दा ओह् पांदे ओह्दे बिच्च ते फ्ही ओह्दे बाद ओह्दी एह् गैस बनियै जेह्ड़ी ऐ ओह्दे कन्नै अग्ग बलदी ते ओह् लोकें गी इ'यां मदद करदी जियां हून अगर घर गैस नेईं होऐ जेह्ड़ी अस बज़ारा भराने जां फ्ही घर लाइट नेईं हौवै ते गोहे दा बी गैस बनाइयै ओह्दे कन्नै रूट्टी बनाई सकदे ओह् बी बड़ी मदद करदी